हलो भाउ थोरा ॾींहुं अॻु मां तव्हां वटां हिकु शैंपू ऑडर कयो पर अञा तव्हांजो ऑडर मूं वटि पहुतो कोने हाणे मां पंहिंजो ऑडर वापसि थी कयां इनकरे तव्हां मूंखे ऑडर जो रिफंड जा मुंहिंजा पैसा कॾहिं ईंदा अञा मूं वटि मुंहिंजे मुंहिंजा पैसा मिलिया कोन्हनि त मूंखे तव्हां ॿुधाइण जी महिरबानी कंदा त छा कारण देरि थी आहे